हेलौ बहा दं नोंलाय न'आवनो ओइ ना हमनो थांसै थ' गामि खाथिनि बै दैसा गौरां दैसा सेराव औ जों नै ज' दं नै जों उदां दं समेन्द्र दं जे लानानै फै जेया नोंनाव गांबेसे दं गांनै दङ ना गांनै गांनैखौबो लाबोफादो दे बुदांखौबो लिंलांफानोसै बुरजा जाबाय नोंजों साबा जासिगोन बुरजा लाबोनांगौना नाखौबो

औ औ जायो औ बेवहायबो बैवहायबो सारनांगौ औ लाबो औ आमफ्राय नों दानो दानो फैनो हायोना हाया ए दे दे लानानै फैदो दे ए बिहैनांगौसो नामा दे खबायबो लाबोफा दे औ खबायबो नांगोन औ मनाखौ लाखाबाय दे आमफ्राय माबा थांनाया नैबे मन्दिर जोंनि गामिनि मन्दिर खाथियाव दङ जों बेजोंनो ओंखारलांनोसै फैदो नोङो औ दे फैदो दे जायो

औ औ जायो दे फैदोल' नों जोङो जिरायना दङ नै

दं नै फैजोबखाबाय बिसोरो साथामबो ज' नो जों साथाम दङ दे दुगैनो साबुनफोरबो लानानै फैफा थरसे औ दखानाव दे फैदो दे